अहाँ कतऽ छी यौ हम कतेक कालसँ अहाँ लेल प्रतीक्षा कऽ रहल छी ठाढ़ छी अहाँ एखन कतऽ छी हम एतऽ ठाढ़ छी आओर अहाँ जल्दीसँ हमरा पिक करैके लेल हमर स्थानपर आबि आओर कते कालमे आयब से कहब